रोर रोल आफ डोगरी लैंगवेज साढ़े जम्मू बिच्च हम सानू ऐ गै डोगरें आं साढ़े जम्मू च डोगरी इ'यां बोली जंदी ऐ सानू डोगरी बोलदे आं डोगरी साढ़ी इक डोगरी मैक्सिमम सानू इ डोगरी गै बोलदे आं सानू डोगरी सानू बड़ा फक्र फील होंदा ऐ कि साढे जम्मू कश्मीर दी लैंस जम्मू दी लैंग्वेज जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी ऐ ते डोगरी बोलने च सानू जिन्ने जतन पैह्ले ते गोरमैंट स्कूलें च डोगरी बगैरा पढ़ाई जंदी ही डोगरी पढ़ाई जंदी सिर्फ हून ते केईं डोगरी गै हून ते अज्जकल ते डोगरी जिन्ने डोगरी ड्रामे डोगरी फिल्मां बी साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे आर्टिस्ट न ऐक्टर ने जम्मू जम्मू डोगरी लैंग्वेज उप्पर बी पोई पौइमां लिखा दे पौइम होर फिल्मां बना दे बहुत सारे इन्ने गाने गा दे डोगरी होर डोगरी गी इन्ना म्हत्व दिया जंदा ऐ साढ़े जम्मू च मतलब बोलने च बी इन्ना चंगा लगदा ऐ सानू अपनी डोगरी भाशा पर पूरा फक्र फील करने आं कि इक साढ़ी डोगरी भाशा सानू जिसी सानू बोलदे आं होर साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च जम्मू जियां साढ़े जम्मू बिच्च डोगरी लैंग्वेज दा बड़ा गै प्रयोग किया जंदा ऐ प्रयोग किया जंदा ऐ डोगरी लैंग्वेज पर सानू अज्जकल एह् दिक्खने गी बच्चे जेह्ड़े मां प्यौ न उ'नें डोगरी हैनी सनांदे हैनी सखांदे हैनी सखांदे बचपन तूं उ'नें हिंदी सखाना इंग्लिश सखाना उ'नें स्टार्ट करी ओड़दे सानू अपनें बच्चें गी बचपन तूं डोगरी सखाना चालू करी देना चाहिदा कि ता कि क्योंकि अगर ओह् बाह्र जाङन जेल्लै उ'नेंगी अगर उ'नेंगी अपनी गै भाशा नेईं आन्दी होग ओह् कियां मैनेज करी सकदे कियां ओह् सनाई सकदे भला साढ़ी एह् लैंग्वेज़ ऐ एह् लैंग्वेज़ ऐ उ'नें ते इ'यै सोचना के जम्मू दे लोग हैनी ऐ अगर सानू डोगरी आंदी सानू डोगरी बी आनी चाहिदी ऐ डोगरी गै साढ़ा इक डोगरी गै साढ़ी पैह्चान ऐ डोगरी गै साढ़ी मां बोली भाशा ऐ इसी सानू अपने कन्नै रक्खना ऐ होर इसी सानू बोलना सिक्खना ऐ सानू अपने जम्मू बिच्च केह् बाह्र बी सानू डोगरी गै बोलनी चाहिदी ऐ होर डोगरी लोकें गी समझानी चाहिदी एह् एह् डोगरी च एह्कड़ा वर्ड इं'यां ऐ ते इं'यां ऐ सानू समझाना चाहिदा डोगरी वर्ड होर डोगरी लैंग्वेज डोगरी लैंग्वेज दा इन्ना प्रचार कीता जा दा ऐ साढ़े जम्मू बिच्च साढ़े आर्टिस्ट साढ़े इन्नियां ते साढ़े जम्मू बिच्च एह्दे पर पौइमां बी बना दे ऐ पे एं पौ पौइमां फिल्मां गाने बड़े जिन्ने जिन्ने जिन्ने जिन्ने एह गाने गा दे न उन्ना उन्ना साढ़े डोगरी लैंग्वेज़ प्रचार पूरी तरह् फैला दा ऐ होर इंदा सानू धन्नबाद करदे आं जे साढ़े ओह् इन्ना डोगरी दी इन्ना प्रैफ़र करा दे ऐं धन्नबाद